जेह्ड़ा मेरा दोस्त हा नां उन्नै में में बाह्रमीं पढ़ै दा हा ते ओह् कालेज च डिग्री नुआढ़ा लास्ट एयर चला दा हा में बाह्रमीं पास कीती ते नुहाड़ी कालज डिग्री न्हाड़ा कालज ग्रैजुशन नुहाड़ी कम्लीट होई गेदी ही मिगी आखै दा हा भ्रावा ग्रैजुएशन तूं बी करी लै ग्रैजुशन डिग्री बड़ी जरूरी ऐ मतलब बड़ी गै इम्पार्टैंट ऐ मिगी बड़ा अच्छा लगेआ त्रै साल कालेज च में अपना टैम सपैंड कीता बड़ा अच्छा लग्गेआ मिगी ते में साचेआ क्यों नां में बी ग्रैजुएशन कीता ग्रैजुएशन करां ते उसलै में बी ग्रैजुएशन करां नां प्लस इसलै में ग्रैजुएशन करी छोड़े दा ते अगर हून में दिक्खना ओह् नुआढ़ा उ'न्नै ग्रैजुएशन कीती ही आर्टस च ते में करै ना बी ऐस्स सी च ते जेकर बी ऐस्सी सी च ग्रैजुएशन कीती ते उ'नें आर्टस च कीती ते नुआढ़े कोला ऐसा लग्गेआ निं यार में नुआढ़े कोला शैल करके नुआढ़े कोला शैल स्हाबै कन्नै में ग्रैजुशन करां जानि इ'न्नै ग्रैजुएशन कीती दो ज्हार इक्की च कीती ही ते में दो ज्हार त्रेई च इसलै मेरी कम्पलीट होई गेदी ग्रैजुएशन होर ग्रैजुएशन करना उन मेरा क्लोज दोस्त हा मेरा उ'न्नै ग्रैजुएशन कराई ओड़ी हून में करै ना मेरी खत्म होई गेई दी कोई पंज छे म्हीने होए दे में ग्रैजुएशन खत्म कीते दे मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ अपने आपै च बड़ा अच्छा फील करै ना कि ग्रैजुएशन मेरी कम्पलीट होई गेदी